सुबुह जो योगा करण खां पोइ त योगा जा जाम सारा फ़ाइदा आहिनि भई योगा करण खां भई मन खे शांती मिले थी स्फूर्ती मिले थी ताज़िगी मिले थी सॼो ॾींह भई पंहिंजो स्फूर्ती वारो ताज़िगी भर रहे थो अने मन खे शांति मग़ज़ खे शांती मिले थी जंहिं लाइ त पा पंहिंजा सभु कमु करे सघूं था इज़िली तंहिंमें कोई दिक़त न अचे थी या त भई मनु भटिकल हूंदो आहे त उन खे भई पाण स्थिर करे सघूं था योगा करण सां त छा आहे की भई बॉडी तवांजी मेनटेन रहे थी बॉडी टाइप तव्हांजो जेको आहे शरीर जेको आहे तंदुरुस्त संतुल रहे थो योगा करण खां त हिकु न अनेक फ़ाइदा आहिनि सभिनि खे करणु घुर्जे मुंहिंजो त इहो आहे सलाह